घरांन आदिच्यांन वातावरण तशें आसले की सगळींच जाण आमचीं अशें गार्डनींगानूत आसा म्हणल्यार पप्पा आजो तेंका पळोवन म्हाका उमेद जाताली हांव तेंकां मदत करतालो खंयची झाडां बद्दल म्हायती घेतालो झाडांची म्हाका आवड आसा मागीर अशें करतां करतां बारावी जाल्या उपरांत हांवें ऍग्रीकल्चर अशें तेतूंत शिक्षण घेवपाचें थारायलें मागीर हांवेंन केप्यां हांगां डॉन बॉस्को स्कुलांत डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ ऍग्रीकल्चर हांगां हांवें एडमीशन घेतलें थंय पयलीं पन्नास भुरग्यांनी अर्ज दिल्लो तितूंतली चौदांच भुरगीं आयलीं मागीर तितूंतलीं तीन चार भुरगीं त्याच दिसा घरा गेलीं म्हटल्यार कोण भुरगीं ना कोण ना टिचरांचे थंय टिचरूय कमी आसल्यो एक दोन चार सबजॅक्ट शि शिकोवपाक एक टिचर अशी आसली थंय मागीर म्हाका तेतूंत आता करपाचेंच आसलें कित्याक घरा कडेन म्हाका सगळेंच ऍग्रीकल्चराचें खबर आसलें सो म्हाका आतां इजी वयता आसलें पळयता जाल्यार थंयसर कोण ना असो हांव थंय सोडून येयलो नाजाल्यार हांव डॅफीनेटली थंय करपाचो आसलो कारण आता सद्या सगळी कडेन चल्लां की ऑर्गेनीक फार्मींग ऑर्गेनीक सगळें इकोट्युरीजमस वरजीन ऑयल कोकोनट ऑयल मागीर अशें सगळें इको फ्रेंडली जाल्लें आसा सगळें सगळ्यांक जाय कित्याक दिसान दीस पोल्यूशन आनी हें वाडत चल्लां पळयत जाल्यार हांव तें फूल हें करतलो आसलो करियर सो जावंक ना मागीर हांवेंन हांगा मागीर आसगांव हांगा इलेक्ट्रोनीक्स एण्ड कम्यूनीकेशन हांगा हें घेतलां ऍडमीशन तें करतां करतां सायड बाय सायड हांव तो झाडांचें हे पळयतां घरा कडेन सांजचो टायमार फ्री आसता तेन्ना झाडां भरता नडणी काडटा मागीर ग्राफ्टींग करपाचें आसल्यार तें करता पप्पाक तितली मदत जाता मागीर झाडांचे आतां अशें खूब जाल्लें आसा धंदे म्हणजे वेगवेगळे धंदो करूक मेळटात अशे गार्डनींग आसा मागीर लेंडस्केपींग आसा सगळ्यांक गार्डनां करून दिवप हॉटेलांक अशें मागीर मागीर अशें खूब कितें कितें आता नवीन धंदे येयल्ले आसात तातूंत मेन हो डोमेन आसा तो फक्त ऍग्रीकल्चर आसा सो हांव आता फुडें सुद्दां समज म्हाका खंय नोकरी मेळना जाल्यार हांव नर्सरीच्याच हेतूंत काम करतलो